अॼुकल्ह जा ॿार त सिंधी भुलिजी विया आहिनि स्कूल में घुमणु वञणु किथे हुते पंहिंजी यारी दोस्तीअ में हिंदीअ में ॻाल्हाइनि मेन ॻाल्हि घर में माउ पीउ बि हिंदीअ में त ॻाल्हाइनि बिजनेस में हुननि में सिंधी दुकाननि वारा सिंधी नथा ॻाल्हाइनि हिंदी में था ॻाल्हाइनि त ईअं धीरे धीरे छा सिंधी ख़तम थी वेंदी इन लाइ स्कूल में बि हिकिड़ो विषय अहिड़ो हुजणु घुरिजे जो भई सिंधी पढ़ाइनि त ॿार कुझु स्कूल में बि सिखनि घर बि ॻाल्हाइनि माॻे ई न सां ॻाल्हाइनि चओ सिंधी में त हिंदी में जवाब ॾेअनि था असां त पुराणा माण्हू आहियूं असांखे त सिंधी सुठी लॻंदी आहे पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधी ऐं ॿार नथा मञनि हिननि लाइ इहो सरकार भई ज़रूरी हिकिड़ो सब्जैक्ट स्कूल में रखे जीअं वञो भई ॿार पढ़ी सघनि सिंधी कम्पलसरी रखे